जैसे हमरा सबके गाँवमे बहुतसे पर्व मनायल जाइ छै जैसेमे हो गेलै होली हो होलिकादहन हो गेलै ओकर बाद होली हो जाइ छै ओकर बाद होली होलीके बाद जे छै की ओइसँ पहिले फिर कुछ दिन पहिले मकर सक्रान्ति मनायल जाइ छै जाहिमे दही चूरा ई सब खायल जाइ छै पतङ्ग उड़ायल जाइ छै आसमानमे ओकरा बाद फिर सब होली दिवाली दुर्गा पूजा ई सब तऽ चलबे करे छै ओयमे सबमे मेला लगै छै मेलामे घूमे उमे गेली जिलेबी ई सब खयली दोस्त सबके खियली आओर खियला खिया उआके घूमाके किछु घरके लेल मिठाइ उठाइ यानि वही मेलाके सनेस लेके अबै छी मेला मेला घूमेमे तऽ खूब हमरा सबके मजा अबैए लेकिन ओहोसँ बेसी जे मजा अबैए से छठ पूजामे हमरा सबके ने बहुत हमरा सबके मन उत्साहित भेल रहै छै मने छठ पूजाके जे त्योहार जे छै ने ओ त्योहारमे लगभग हमरा सब गाँवके जितना भी दोस्त सब हय या फिर रिश्तेदार सब यानी सब अपना अपना घरपर अबै छै यानि घाटपर ही जाइ छियै नदीपर ओहिसँ पहिले यानि खरनासँ हमरा सबके छठ पूजा नहाय खायसँ स्टार्ट होइ छै नहा खैलाके बाद नहाय खायके एक दिन होइ छै जाहिमे यानि घरपर कद्दूके सब्जी यानि ओकर तरुआ यानि बढ़िआँ बढ़िआँ पकवान सब बनै छै जकरा लेल पबनैतिन रहै छथिन हमरा सबके घरमे मम्मी उसब यानि पूजा कयलनि खैलनि नहाय खेलैन तेकरा बाद खरनाके दिन उसी तरहसँ गाय दूध मँगबायल जाइ छै खीर गायके दूधसँ बनै छै तकरा बाद ओकरा बाद रोटी जे होइ छै घी लगाके ही बनै छै केला ई सब यानि खरनाके दिन छठी माईके चढ़ा यानि पूजा होइ छै होलाके बाद तकरा बाद फेर अबै छै सँझिया अर्घके टाइम सँझिया अर्घमे जैसेकि सँझिया अर्घके दिन सब लोग नया नया कपड़ा पहिने छै ई दौरा सजाके तकरा बाद फेर घाटपर जायके सब तैयारी करै छै घरे ठेकुआ उकुआ या फलमे जितना भी सामान अबै छै जैसे केला अंगूर सेब ई सब बढ़िआँ बढ़िआँ यानि ई सब खरिदल जाइ छै एकदम शुद्ध करके एकदम नहा धुआके बढ़िआँसँ तब घाटपर जाइ जाय छियै हमसब यानि घाटके बहुत सारा यानि वहाँपर जाके सफाइ करके नदी किनारमे जाके तब जाके घरसँ दौरा उठै छै उ दौरा लेके जाके छठ पूजा मनायल जाइ छै वहाँपर